میرے پاس میرے کچھ پسندیدہ محاورے ہیں اور جیسے نو دو گیارہ ہونا یہ محاورہ فوراً بھاگ جانا یا غائب ہو جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے جب بھی کوئی ایک دم سے غائب ہو جاتا ہے یا کوئی بھاگ جاتا ہے وہاں سے تو یہ محاورے استعمال کرتے ہیں کہ نو دو گیارہ ہو گیا اور رنگے ہاتھوں پکڑے جانا جیسے کوئی بھی کوئی غلطی کر رہا ہوتا ہے کوئی چوری کے جرم میں یا کوئی کسی بھی غلطی کے جرم میں جب پکڑا جاتا ہے ہاتھوں ہاتھ اس کو بولتے ہیں رنگے ہاتھوں پکڑے جانا جب یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی جب بھی کسی بھی جھوٹ سے سچ کا پتہ چلتا ہو یا پھر جیسے یہ کہاوت اس وقت بولی جاتی ہے جب سچ سے جھوٹ کا فرق معلوم ہو جائے اور دونوں الگ الگ ہو جائے یعنی جھوٹ کا بھی پتہ چل جائے اور سچ کا بھی پتہ چل جائے کہ ہاں یہ بات سچ ہے اور یہ بات جھوٹ تو تب یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی